हैलो हैलो फायर सर्विस आह्ले साढ़े म्हल्ले च अग्ग लगी गेदी हां जी हां जी महाराज हां महाराज जी गड्डी गुड्डी भेजो आहो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भेजी ओड़ने आं वाट्सऐप करी ओड़ने आं